नमस्ते मैम जी हाँ है हम चारा खिलाते हैं जैसे मक्का होता है और ये मुर्गियों का दाना भी आता है वही सब ला कर खिलाते है उस से स्वस्थ भी रहती हैं क्या कह रही हो

नहीं नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं है मेरी मुर्गियों में सब ठीक है

एक तीन साढ़े तीन सौ की पड़ जाएगी

तो कितना तक आप लेना चाहती हैं सौ रुपए सौ की नहीं पड़ेगी ढाई सौ लगा लीजिए आप चलो चलो ढाई सौ कर दे ढाई सौ ढाई सौ ढाई सौ में पड़ेंगी एक हाँ जी ठीक है अभी साथ में नहीं आएँ हैं वो लोग ठीक है आके ठीक है आके अभी हम घर पर नहीं है ठीक है नमस्ते मैम